हम सिलाइ करैत छी जेनाकि घरमे बैठल हमर सिलाइ कऽ के अपन रोजगार हासिल कऽ लै छी अपन अपन सिलाइ कऽ के बजारोमे हमसब समानके भेजबाके हमर अपन रोजगार हासिल कऽ लै छी जेनाकि हमर अनन्त बिकाइ छै बाजारमे हमर अनन्त खुद से बनाके अपन रोजगार हासिल कऽ सकै छी जेनाकि पापड़ बनाके हमर अपन रोजगार हासिल कऽ सकै छी पापड़ बनेबाक लेल हम आर अपना घरमे पापड़ बना सकैत छी आओर रोजगार अइ से हासिल कऽ सकै छी और हमर स्वेटर बनाके जेनाकि मार्केटमे बहुत मेहंगा मिलैए हमर स्वेटर बनाके अपन स्वेटर बनाके अपन स्वेटर बनाके अपन काम आओर अपन रोजगार हासिल कऽ सकैत छी और अनेक प्रकारके बहुत अनेक प्रकारके बहुत और कार्य अइछ जे हमर अपन घरमे कऽ सकै छी आओर सिलाइ बुनाइ कटाइ हमर अपन जिन्दगीमे अपन भविष्य बनबाक लेल हमेशा करब आओर इसभ केला से हमरा सबके अपन भविष्य बनैत अइछ जे हमर कऽ सकै छी आओर इसभ सिलाइ बुनाइ हमर अपन घरमे हमरके एगो शौक अछि केनाइ ओ सब केला से हमरा अरके रोजगार हासिल होइये जे हमसब अपन घरमे बैठके रोजगार हासिल कऽ सकै छी